हाँ मध्य प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं कांग्रेस है बीजेपी है आम आदमी पार्टी है सपा है बसपा है एआईएमआईएम है और सभी के बोहोत सारे जो प्रसिद्ध राजनेता हैं जैसे कि विनय सक्सेना हैं विनय सक्सेना दो हज़ार अठारह में कांग्रेस की ओर से जबलपुर नॉर्थ से चुनाव लड़े थे जो जीत गए थे और योगेंद्र सिंह हैं योगेंद्र सिंह भी दो हज़ार अठारह में लखनादौन से चुनाव जीते थे कांग्रेस की ओर से और समाजवादी पार्टी जो है मध्य प्रदेश में पिछली बार जब चुनाव हुए थे विधान सभा चुनाव की यदि बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का जीत कर आए थे तो इस तरह मध्य प्रदेश में कई प्रसिद्ध नेता हैं और राजनीतिक दल हैं